मिथिलाके बहुत नीक कलाकार बहुत नीक गायक छथि जूली झा हमसब एक शादी समारोहमे गेल रहल अछि भेलाहीमे हमर एक चचाके बेटीके शादी रहल अछि ओहिठाम जूली झा आओर राधे भाइके प्रोग्राम भेल अछि आओर जूली झा आओर राधे भाइ बहुत नीक कलाकार मिथिलाके अछि आओर ओ मैथिलीमे बहुत नीक ही प्रोग्राम देलक अछि आओर हुनकर गाना हुनकर सबकिछु तारीफके लायक अछि आओर ओहिठाम जूली झाके प्रोग्राम आओर साथमे ही राधे भाइके प्रोग्राम रहल अछि जेकि हमरा सबके बहुत नीक लागल अछि ओ दुनू गोटा हमर सुपौल जिलामे आएल अछि आओर शादी समारोहमे बहुत नीक ही कार्यक्रम करलक रहै हुनका लिए हुनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद भी देलहुँ हमसब बहुत ही नीक गाना गीतकार बहुत ही परिचित कलाकार छथि